केह् होआ मेरे कन्नै मेरी कुड़ी ही बड़े दिनें दी जिद्द करा दी कि मम्मी एह लैनी एह् लैनी पैंट लैनी पैंट लैनी बड़े दिनें दी पैह्लें अस उसी लेइयै गै निं देआ दे हे अस लेइयै देआ दे हे निं हे आखै केह् करनी तेरे कोल इन्नियां पैंटा पेदियां तूं केह् करनी हर पैंट अबो भी बच्चे ई जरूरत बी होंदी स्कूल जाना होंदा ट्यूशन जाना होंदा इन्नी असें ई निं ऐ जरूरत जिन्नी उ'नें ई एह् निं बच्चें बाह्र जाना औना होंदा जरूरत ते होंदी गै भी सोचेआ चलो लेइयै देई ओड़ने आं लेइयै देई ओड़ने आं ते भी केह् कीता असें चल में आखेआ उसी कुड़िये चल चलनें आं बजार हो त्यार चलनें आं बजार पैंट गै लैनी ही उ'नें होर पैह्लें अजकल बच्चे नखरे गै इन्ने न दस हट्टी फिरी आखा दी एह् नेईं एह् नेईं एह् नेईं मम्मा एह् नेईं पसंद गै निं आवै फोनै पर पता निं केह् दिक्खी दी ही इक पैंट आखा दी उऐ नेही लैनी द'ऊं त्रै हट्टी बड़े नेईं थ्होई ओह् भी बजार गे ते इक हट्टी थ्होई थ्होई गे गे उ'नै लब्भी आखा दी अम्मी एह् ठीक ऐ एह् लेई लैनी आं गेदी ट्राई कीती आनी पैंट उ'नै लाई थोह्ड़ी मैंह्गी पंदरां सौ दी लाई पंदरां सौ दी लाई गे अस घर आए उठी घर पैंट ओह् इन्नी सौह्नी लग्गा दी मिगी केह् लग्गनी कनेही लग्गनी इन्नी शैल लग्गनी अजकल ते फैशन बच्चे बनाए दा जेह्ड़ा किश फोनें उप्पर दिक्खना उ'ऐ किश लैना उ'ऐ किश लैना अबो ओह् बड़ी सोह्नी पैंट उ'नें तुप्पी दी ही उ'नें लाई दस्सी मम्मा एह् दिक्खो कनेही लब्भा दी दिक्खी बड़ी सोहनी पैंट रंग बी ओह्दा इ'यां इ'यां चाकलेट चाकलेट कल्लर दा पैंट जि'यां अजकल चले दियां फिटिंग बी बड़ी सोह्नी आई उसी बेशक उ'नैं पैसा दित्ता उसी ओह् बड़ा सोह्ना में सोचेआ चाकलेट रंग ऐ केह् पता धोनें कन्नै जा उठी रंग एह्दा ऐह्नी ओह् पैंट इन्नी सोह्वनी निकली ओह्दा रंग निं गेआ ओह्दा रंग निं गेआ बड़ी शैल निकली राती उट्ठे सारे मह्ल्ले फक्शंन हा उत्थै गे उठी धाम ही रातीं उत्थै गे उठी ते लाइयै गेई ते आइयै मी सना दी मम्मा मिगी सारें आखेआ कि पैंट कुत्थूं आह्न्नी कुत्थूं आह्न्नी बड़ी शैल लग्गा दी बड़ी शैल लग्गा दी तेरे उप्पर एह् ते में आखेआ कोई गल्ल निं तुगी इक होर लेई देनी पैंट शैल लग्गा दी ही पैंट उसी हट्टी बी शैल ही रेट ते उ'नें लाया पर चीज शैल चीजा पर इ'यां पैसा देने ई न इन्नी इन्ना किश होंदा निं ऐ ऐनी शैल चीज होऐ तां पैसा बंदा देई ओड़ै पर ते ओह्दे दिलै ई तसल्ली रौंह्दी अगर चीज शैल चीज बी शैल निं ऐ पैसे बी खरची ओड़ै भी ओह् इ'यां दुख होई जंदा भाई इ नेईं खरचनें चाहिदे फालतू पैसे ठीक ऐ पैंट लैती रंग शैल हा फिटिंग बी शैल ही उसी भी शैल लगी ओह्दा बी दिल इ'यां खुश होई गेआ ते पैसे बी अर्थ आई गे